जी मैम बताइए जी हाँ मैम बताइए किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकती हूँ हाँ जी जी मैम ज़रूर मैम मेरी गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा दस लोग आ सकते हैं जी जी और किराया कितना है बोल रहे हो पाँच हज़ार लगेगा दस लोगों का और दो गाड़ियाँ रहेगी तो आपको दस हज़ार तक जाएगा जी जी इंसोरेन्स वगैरह सब है आपको अच्छे से घूमा भी दिया जाएगा और हमारे यहाँ ट्रेवलिंग एजेंसी में पूरा भरोसे वाला काम है आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी जी जी कितने दिन का टूर बना रहे हो जी जी उसमे जो आपके बीस पच्चीस लोग हैं उनमें बच्चे कितने हैं जी मैम नो मैम बच्चे भी तो जगह लेंगे न वो कैंडीडेट के हिसाब से रहता है और फिर टूर भी आपको पूरे सेफ़ली कराएगे कोई आपको परेशानी नहीं होगी उसमें नो मैम दो गाड़ी लगेगी आपको बीस लोग हो जी जी मैम कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और क्या सहायता कर सकते हैं मैम जी जी